मां अशोक जेसवणी थो ॻाल्हायां मां कंहिं बि रोटी ठाहींदड़ जे वर्क शौप में कोन वियो आहियां छाकाणि त मूंखे उनमें काई बि दिलिचस्पी कान्हे ऐं दिलिचस्पी न हुअण जे करे मां कुझु सिखणु बि न थो चाहियां छो त मूंखे घर में मुंहिंजी घर वारी सुठी रोटी करे ॾींदी आहे त मूंखे उहा ई पंहिंजे घर जी रोटी वणंदी आहे जय झूले